گاؤں میں وزن بڑھانے کے لیے عام طور پر دیسی اور قدرتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان طریقوں میں غذائیت سے بھرپور کھانے دیسی گھی اور دودھ سے بنی چیزوں کا استعمال شامل ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گاؤں میں وزن بڑھانے کے لیے کیا چیز استعمال ہوتی ہے نمبر ایک دودھ اور دیسی گھی کا استعمال دودھ کو دیسی گھی میں ملا کر پینا یا کھانے کے ساتھ دیسی گھی کا استعمال وزن بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے دیسی گھی میں کیلوریئز زیادہ ہوتی ہے اور یہ جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے نمبر دو گڑ اور چنے گاؤں میں گڑ اور چنے کو اکثر ملا کر کھایا جاتا ہے یہ جسم کو طاقت دیتا ہے اور وزن بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے گڑ میں آئرن اور دیگر معدنیات موجود ہوتی ہیں جبکہ چنے پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے نمبر تین خشک میوے جات بادام اخروٹ کشمش اور انجیر جیسے خشک میوے جات کھانا بھی وزن بڑھانے کے لیے مفید ہے ان میں صحت مند چکنائی اور پروٹینز ہوتے ہیں جو جسم کو مضبوط بناتے ہیں نمبر چار پھلوں کا استعمال کیلے آم اور انار جیسے پھل وزن بڑھانے میں مدد دیتے ہیں کیلے اور آم میں قدرتی شکر اور کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں جو جسم کو توانائی فراہم کرتی ہیں نمبر پانچ جو اور دلیا کا استعمال جو اور دلیا کا استعمال بھی گاؤں میں وزن بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے جو ہضم کے نظام کو بھی بہتر بناتے ہیں نمبر چھ کھانا وقت پر اور زیادہ مقدار میں کھانا گاؤں میں وزن بڑھانے کے لیے لوگ عموماً تین وقت کا کھانا خوب بھرپور کھاتے ہیں اور ساتھ ہی اضافی غذا جیسے دہی لسی یا مکھن وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں نمبر سات ورزش اور جسمانی محنت گاؤں میں روزانہ کی جسمانی محنت اور ورزش بھی وزن بڑھانے میں مدد دیتی ہے جسمانی محنت کے بعد کھانا جسم میں اچھی طرح جذب ہوتا ہے اور وزن بڑھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے پروٹین کا استعمال اگر ممکن ہو تو دیسی انڈے اور گوشت کو بھی خوراک میں شامل کریں پروٹین وزن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جسم کو مضبوط بناتی ہے یہ دیسی طریقے صحت مند طریقے سے وزن بڑھانے میں مدد دیتے ہیں تاہم وزن بڑھانے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک مناسب وقت کے بعد ہی نتائج نظر آتے ہیں